اگرچہ میں خود کسی مخصوص کتاب بلاگ یا کہانی کا مصنف نہیں ہوں لیکن مجھے مختلف موضوعات پر لکھنے کا تجربہ ہے اور اس عمل میں مختلف کہانیوں اور خیالات کو الفاظ میں ڈھالنے کا لطف آتا ہے اور میرے پسندیدہ موضوعات میں تخلیقی تحریر فلسفیانہ عکاسی معاشرتی مسائل اور انسانی تجربات کی عکاسی شامل ہیں یہ موضوعات مجھے اس لیے پسند ہیں کیونکہ ان میں انسانی جذبات اور تجربات کی گہرائی ہوتی ہے اور یہ قاری کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں تحریر لکھتے وقت اکثر مجھے ان مسائل یا سوالات سے تحریر ملتی ہے جنہیں لوگ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں مگر ان پر غور کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کسی ایسی کہانی پر لکھ رہا ہوں جن میں یا جس میں انسان کی اندرونی کشمکش کو دکھایا گیا ہے تو میں حقیقی زندگی میں دیکھے گئے واقعات تجربات اور انسانی رویوں سے متاثر ہوتا ہوں اس قسم کی تحریر کو لکھنے میں مجھے ایک ذاتی اور تخلیقی لطف آتا ہے کیونکہ میں ایک کہانی کے ذریعے انسان کے جذبات اور حالات کو بیان کر سکتا ہوں عام طور پر میں اردو اور انگریزی میں لکھنے کا شوق رکھتا ہوں اردو میں لکھنا مجھے زیادہ پسند ہیں کیونکہ یہ میری اپنی زبان ہے اور اس کے ذریعے میں اپنے خیالات کو گہرائی اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں اردو زبان کی خوبصورتی اس کا ادب اور اس کی شاعری کی دلکشی مجھے ہمیشہ سے متاثر کرتی ہے

دوسری جانب انگریزی میں لکھنا مجھے عالمی سطح پر مختلف موضوعات اور قاریوں تک پہنچنے کا موقع دیتا ہے انگریزی زبان کی جامعیت اور عالمگیریت اسے ہر طبقے میں اور ہر خطے میں اور ہر جگہ ہر گوشے میں قابل رسائی بناتی ہے تحریر کا یہ سفر میرے لیے ایک ذاتی اور تخلیقی عمل ہے مختلف زبانوں میں لکھنے سے مجھے نئے انداز اور نئے الفاظ اور نئی ڈھنگ اور نیا سلیقہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو میرے لکھنے کے تجربے کو مزید دلچسپ اور معنی خیز بناتا ہے اور پڑھنے والوں کے لیے بھی اس کو ایک مزے کی چیز بناتا ہے